हाँ जी कौन बोल रहे हो अच्छा क्या परेशानी है क्या परेशानी है आपकी हैलो कौन बोल रहे हो गायत्री देवी अच्छा अच्छा हाँ तो क्या परेशानी है अच्छा पेट में कब से हो रहा है अच्छा तो किधर कि साइड है अच्छा अभी ज़्यादा होता है या कम होता है हल्का हल्का होता है तो जैसे एक तो खाने के बाद जैसे हो सकता है गैस्ट्रिक प्रॉबलम होगा आपको या तो आपने खाना बाहर ही खाया होगा कोई उसकी वजह से हो सकता है या फिर वैसे कोई परेशानी आ रही है अच्छा तो आप ऐसा करना क्लिनिक पर आ जाना वहाँ आपकी जाँच करवा देंगे जो भी होगा हम जाँच करवाके आपको बताएंगे और उसके हिसाब से ट्रीट्मन्ट दे देंगे और कोई परेशानी सर पेट में ही परेशानी है क्या परेशानी बोलो अच्छा और हाँ तो ये है आपको बाहरी चीज पचती नहीं है तो आप बाहरी खाना मत खाओ नॉर्मल दाल रोटी वगैरह ऐसे यूज में लो जिससे आपको कोई प्रॉबलम नही हो और जो परेशानी होगी आप जाँच करवा जाना उसी के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दे देंगे कोई परेशानी नहीं आएगी वो पहले कब देखाया था आपने पहले कितने दिन पहले देखाया था अच्छा अच्छा तो पहले का ट्रीटमेंट तो खत्म हो गया होगा हाँ तो आप आ जाना देखाके ट्रीटमेंट ले जाना ओके